ٹیلی ویژن پہ میرا پسندیدہ شو اور جو ہے وہ سیریل بھی میں دیکھ لیتی ہوں کبھی کبھار ورنہ اور پھر اس کے بعد میرا رئیلٹی شوز مجھے بہت پسند ہیں جیسے کہ بگ باس اور خطروں کے کھلاڑی اور ڈانس دیوانے ڈانس شو بھی مجھے بہت پسند ہے رئیلٹی شوز میں اور ڈبیٹ تو میں نے دیکھا ہے بہت کم دیکھا ہے نیوز وغیرہ پہ ڈبیٹ دیکھا ہے لیکن کامیڈی شوز میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کامیڈی شوز تو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور کپل شرما کا شو جیسے آتا ہے کچن چیمپئن وغیرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کامیڈی شو دیکھنے میں اور یہ اور ڈرامے کی بات ہوئی تو میں پاکستانی ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ کبھی کبھار دیکھ لیتی ہوں پاکستانی ڈرامہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں تہذیب دار ہوتے ہیں اس لیے مجھے پسند ہیں اور ٹیلی ویژن ایک ٹائم پاس کا ذریعہ ہے فری ہو تو بیٹھ جاؤ ٹیلی ویژن دیکھو آرام سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور اگر ٹیلی ویژن نہ ہو ئائم پاس کرنے کے لیے تو میرے خیال سے وقت کا بہت زیادہ پتا چلتا ہے اور دیکھ لیتی ہوں میں مجھے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں یہ سب شو